हमरा यहाँ हमरा यहाँ बहुत सारा सिनेमा हाँल छै हमरा गाँवके तरफ हमरा गाँवके बगलेमे एगो सिनेमा हाँल छै जहाँ महिने महिने नयका नयका फिल्म लगैत छै काहेकि हमरा गाँवमे टीवीके उपलब्धि नहि छै एहि लागि सभी गाँववाला सिनेमा हाँलमे जाकऽ ही सिनेमा सभ देखैत छै सभी गाँव वाला फिल्मके जादा शौकीन छै फिल्मके जादा शोकीन छै आओर गाँवके महिला सभ जादातर सिनेमा देखैत छै हमरा गाँवके सिनेमा हाँल तनि महँगा छै काहेकि हमरा गाँवके बगलेमे एगो ओनाहिते सिनेमा हाँल छै जिस कारण सिनेमा हॉल वाला तनि जादा पैसा लैत छै हमरा सभकेँ सभसँ बढ़िआँ फिलिम मिथुनके लागैत छै ओ यहाँके हमरा गाँवके सभसँ प्रसिद्ध एक्टर छै